हा हिकु दफ़ो मां हिकु छटीअ जो फ़ॉलडिंग कारी छटीअ जो स्टिल लाइफ़ ठाहियो पहिरियां ई त कुझु समुझ में न पियो अचे पर बार बार ॾिसण खां पोइ मूंखे हुन छटीअ जे इस्टिल लाइफ़ में हिकु घोड़े जो मुंहुं ॾिसण आहियो घोड़ो जेको शक्ति ऐं हिम्मत जो प्रतिक आहे घोड़ो केतिरनि ई भॻवाननि जो वाहन आहे असांजे इतिहास में घोड़ो केतिरनि ई राजाउनि खे बचाए करे उन्हनि जी जंग लड़ाई आहे त घोड़ो असां पंहिंजे टीजिड़ीअ में बि मञींदा आहियूं त हुन छटीअ में जेको मूंखे घोड़ो नज़र आहियो त मूंखे घोड़े जे बारे में बि समुझ में आयो कि घोड़ो बि हिकु महाशक्तिमान आहे